ठीक है सर सर आपका मतलब सुबह आप कितने बजे घूमना चाहोगे मतलब टाइमिंग बता दीजिए मुझे आपको मैं पता उस हिसाब से बताऊँ आपको सुबह पाँच बजे से नहीं सर सुबह पाँच बजे क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा औ फिर उसके बाद क्या है मॉर्निंग मॉर्निंग फिर ज़्यादा मतलब अभी क्या बरसात का समय है तो वो नहीं हो पाएगा ना ज़्यादा क्या बोलते हैं फ़ॉग बहुत रहता है सुबह बरसात भी रहती है तो आप सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके आप तैयार मिलिए मुझे साढ़े आठ नौ के बीच में ठीक है सर हाँ सर दो दो प्रकार के पॉइन्ट हैं सर यहाँ ए दो एक टू पर है एक फ़स्ट पर है ये जो फ़स्ट पर जो है वो लोकल गाड़ियाँ जा सकती है मतलब प्राइवेट वेहिकल अलाउड है वहाँ पर वहाँ पर तो सर मतलब साढ़े सात बजे तक चालू हो जाता है तो कुछ रहता है कि वहाँ पर ज़्यादा वो नहीं है और बारगेनिंग बाकी भीड़ वगैरह कम रहती है बाकी वो वाले रूट पर एक दूसरा रूट और है वो साढ़े पाँच बजे बंद हो जाता है अपन कल चल मतलब अभी कल सुबह नौ बजे से चलेंगे अपन फ़स्ट रूट चलेंगे फ़स्ट रूट में आपको मैं सबसे पहले देखाऊँगा हांडी को हांडी को ये पहले हांडी को दिखाऊँगा वहाँ सर खाई है तो ऐसा हांडी ऐसा लगता है कि हांडी के शेप में खाई है बहुत बड़ी खाई है वहाँ चलेंगे सर फिर उसके आगे एक दिन तीन चार किलोमीटर दूर हैगा प्रियदर्शनी तो सर वहाँ पर थोड़ा चलते हैंगे हाँ वहाँ भी खाई है मतलब पूरा ग्रीन दिखता है फिर उसके बाद उसके बाद अपन चलेंगे भैया नइ भैया उसके बाद अपन चलेंगे फिर फिर चलेंगे अपन प्रिय प्रियदर्शनी हो गया फिर उसके बाद ग्रीन वैली चलेंगे ग्रीन वैली के वह ग्रीन वैली में क्या पूरा पूरा पूरा ई हरा रहता है फिर उसके बाद चलेंगे अपन बड़ा महादेव बड़ा महादेव में क्या है शिव जी का मन्दिर है ऐसे पानी टपकता रहता है मान लो वहाँ चौबीसों घण्टे पानी टपकता ही रहेता हैगा वो वहाँ घूम लेंगे फिर उसके बाद चलेंगे अगर आपको ट्रैकिंग करना ज़रूरी समझते हो तो फिर तीन किलोमीटर की ट्रैकिंग है वहाँ चौंड़ागढ़ से तो चौड़ागढ़ की ट्रैकिंग है तीन किलोमीटर तो वहाँ भी घूम सकते हो आप सर दस से पन्द्रह मिनट तो हर पॉइन्ट में लगेगा कम से कम कुछ में आधा घण्टा भी लग सकता है हाँ सर दो सौ चार सौ मीटर चलना ही पड़ेगा आपको हाँ सर अभी ये फिर उसके बाद अपन आ जाएँगे लंच करेंगे बढ़िया न लंच लंच कहाँ से कहाँ करना चाहोगे आप यहाँ तीन चार होटल हैं

हाँ सर वेज या नॉन वेज नॉन वेज तो सर आप चलिए बेटा ऑडसी वहाँ पर मतलब अच्छा मतलब खाना सुविधाएँ बड़ी अच्छी हैं और बाकी डेकोरेशन भी ऐसा है कि जैसे क्लासी लुक है

हाँ सर वो सेकेण्ड रूट रहेगा वहाँ पड़ता है बत्तीस सौ दस रुपये का हं बाइसन लॉस से टिकेट कटती है वहाँ म्यूज़ियम भी इसी को बोलते हैं वहाँ वहीं से टिकेट कटती है आपको कटेगी वहाँ सर टोटल नौ रूट होते हैं मतलब एक बुधवार के दिन हाफ़ डे रहता है तो तीन रूट उसके लिए होते हैं बाकी टोटल छह रूट रहते हैं ऐसे में हाँ तो छः रूट में से कोई एक रूट आपको चूज़ करना पड़ता है उसमें आठ से नौ पॉइन्ट रहते हैं हर रूट में तो कोई तीन नम्बर रूट बेस्ट रहता है सर उसमें तीन नम्बर रूट में ऐसा होता है कि सनसेट भी हो जाता है एम पी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊँची पहाड़ी धूपगढ़ से हाँ चार हजार चार सौ उनतीस है उसकी हाइट फिर उसके बाद मतलब वो तो शाम का रहेगा पहले आपको ले जाएगा वो पांडव गुफ़ा फिर फिर ले कर जाएगा आपको रीचगढ़ बी फ़ॉल डचेस फ़ॉल सिल्वर फॉल ऐसे करके नौ दस पॉइन्ट रहेंगे सर और फिर उसके बाद आप लास्ट में चलेंगे अपन कहाँ धूपगढ़ धूपगढ़ एम पी छत्तीसगढ़ सबसे ऊँचा पॉइन्ट है हाँ हाँ सर वो नाइट का प्रोग्राम तो सर यहाँ पर सर साढ़े सात से आठ के बीच में ये ये पंचारण होता है और एक आर्ट म्यूज़ियम रहता है ये पंचारन खुलता है यहाँ पर लेज़र शो होता है और लेजर शो होता है और हाट बाज़ार है सर हाथ की बनाई हुई साड़ियाँ मतलब इतनी कि फ़ोल्ड फ़ोल्ड करके तुम मतलब बहुत छोटा फ़ोल्ड हो जाता मतलब हैन्ड मेक ऐसी साड़ियाँ रहती हैं हाँ हाँ सर ये जो सेकेण्ड है ये जिप्सी वाला तो सर इसमें लगते हैं बत्तीस सौ रुपये हाँ और एक रूम फस्ट रूम सर दो दोनों दिनों में दो दिनों में दो दिन तो लगते हैं सर रुकना इस्टे मतलब इस्टे के लिए ऐसा कब मतलब कब चेक इन करना है आपको हाँ तो सर मैं बता रहा हूँ आपको लोकेशन बता दूँगा मैं ये चम्पक बंग्लो है तो यहाँ चम्पक बंग्लो बोलते हैं रिसोर्ट मतलब रिसोर्ट तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है वहाँ सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं मैंने भी जो है पर्सनली जा कर घूम कर देखा है एक्सपीरिएन्स किया है बहुत अच्छी जगह है नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ऑलराइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू रहता है मैं आपको लिंक ये वॉट्सअप नम्बर है न आपका ये वॉट्सअप नम्बर पर भी मैं लिंक भेज दूँगा आपके ठीक है थैंक यू सर हैव ए नाइस डे